हांवें हांगा कुकडूकू चिकनाक फोन लायला आमची एक ऑर्डर आसली नीव इयरा खातीर पन्नास लोकां खातीर चिकन जाय आशिल्लें पंदरा किल जाय आशिल्लें एक कोंबडे खातीर कितलो प्रायस तुमचो आवय खूब जाले आ आमची थंय तिनशी रुपयान मेळटा तुमी बी तिनशीत रुपयान दिया आसूं तरी पूण दियात तुमी ट्राय करात हांवें पय आतां इतली जाणांची ऑर्डर घेतले पन्नास लोकांची सो तुमी कमी करपाक शकतात न्हू हां म्हाका पंदरा किल जाय आशिल्ले ग्रेवी खातीर दोनीत चलता म्हाका बोनलेस आनी वीथ बोन्स आनी म्हाका ये होय पंदरा किल ग्रेवी खातीर हय तें येता आनी म्हाका लॉलिपॉपा खातीर लेग पीस जाय आशिल्ले ते तुमी तसले शेपींन करपाक शकता स्वादान मेळटा खबर आहा तशें सेम ओके आनी थायस बीन जाय आशिल्ले म्हाका नीव इयराक जाय आशिल्लें मेळटलें न्हू किद्याक खूब गर्दी आसता ता न्ही नाका नाका एक तीस तारखेक करपाक जाय आशिल्लें आ आनी म्हाका फ्राय करपाक बी जाय आशिल्लें चिली आनी फ्राय करपाक बोनलेस जाय आशिल्लें तें कितलें किलाचें म्हाका दोन किल एक जाय पडटलें तिनशी रुपया आ बरें बरो आसा रेट होय आनी लॉलिपॉप लॉलिपॉप उरलें आनी म्हणल्यार लॉलिपॉप म्हाका सेवेंटी लेग पीस जाय तसोच हां ओके तुमी धाडटली काय आमी येवपा पडटले थंय आ आ ओके ह्या नंबराचेर न्हू आ बरें बरें दवरता तर थँक्यू